अस लोग डुग्गर दे रौह्ने आह्ले आं डुग्गर साढ़ा देश ऐ जिस्सी जम्मू दे नांऽ कन्नै गै जानेआं जंदा ऐ और साढ़ी डिस्टिक जेह्ड़ी ऐ ओह् कठुआ ऐ में ते कठुआ बिच्च गै रौह्न्नी आं कठुआ जेह्की डिस्टिक ऐ जादातर लोग इयै डोगरी गै बोलदे ऐ ते जेह्ड़े बाह्र दे लोग आंदे ऐ ओह् इध्दर आइयै डोगरी गी समझदे ऐ ते अस बी उनेंगी डोगरी अपनी भाशा समझाने आं जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् बड़ी शैल भाशा ऐ पर साढ़े जेह्ड़े इद्धरा दे लोग ऐ एह् डोगरी बोलने च बड़ी शर्म करदे न पर एह् साह्नू बोलनी चाही दी अपने आप च गै बड़ी शैल ऐ एह् साढ़े डुग्गर देश दी भाशा ऐ डोगरी डोगरी च बड़े सारे साहित्य़ लिखे गेदे न बड़े सारियां क्हानियां लिखियां गेदियां न ते असें गी ओह् पढ़नियां चाही दियां साढ़े इद्धर दे लोग जादा डोगरी गै बोलदे ऐ जेह्ड़े गुज्जर बी रौंह्दे ऐ ओह् गोजरी बोलदे पर ओह् बी हून बिच्च बिच्च समझी लैंदे नै बाह्र दे जूपी दे भाइये आए दे ऐ ओह्बी हिन्दी च गल्ल करदे न फिर कदें कदें ओह् साढ़ी डोगरी बी समझी लैंदे नै में बड़े सारे भाईये दिक्खे जेह्ड़े डोगरी बोलदे ऐ ते समझदे बी ऐ और जेह्ड़े गुज्जर ऐ ओह् गोजरी बोलदे ओह् जेह्ड़े प्हाड़िये लोग ऐ मतलव कि साढ़े कठुआ च प्हाड़ी बी ते है प्हाड़ें दे लोग प्हाड़ी लोग ऐ जेह्ड़े ओह् प्हाड़ी बोलदे ऐ स्हानू ते उंदी भाशा समझ नी आंदी पर असें उनेंगी आखने होन्ने कि तुस साढ़ी भाशा सिक्खो उनेंगी साढ़े जेह्ड़ी भाशा ऐ बड़ी शैल लगदी ऐ ते ओह्बी चांह्दे ऐ कि साढ़ी भाशा इंदी डुग्गर देश दी भाशा सिखचै ते साढ़े डुग्गर च जेह्ड़े लोग ऐ एह् जादा ते कठुआ च जेह्ड़े ऐ एह् जादा ते डोगरी भाशा गै बोलदे ऐ डोगरी भाशा सुनने च बी बड़ी शैल ऐ ते लिखने च बी बड़ी शैल ऐ पर कदैं कदैं बच्चें गी औख आई जंदी ऐ लिखनें बिच पर जेह्ड़ी अस बोलने होन्ने आं एह् जादातर डोगरी च गै गल्ल करने होन्ने आं अस साढ़े घर सारे लोग अप्पने बिच्च डोगरी गै बोलदे नै अस

ओह्दे बाद जेह्ड़े अस डुग्गर दे लोग ऐ जेह्ड़े कठुआ दे एह् लोह्ड़ी दा ध्यार बनांदे ऐ साल दा सारें कोला पैह्ल ध्यार ऐ लोह्ड़ी एह् नमीं फसल दा आने दा ध्यार ऐ ते जेह्ड़ी नमीं फसल धान होए दे होंदे ओह् उंदी जेह्ड़ी ओह् होंदी जेह्ड़े चौल होंदे ओह् छटाइयै ओह्दे लोह्ड़ी दे अगले दिन मकर संकरांती बनांदे ऐ कुछ लोग चौल बी त्रचौली कुच लोग चौल रक्खियै खिचड़ी जेह्ड़ी होंदी ओह् मनसदे ऐ नमें फसल दी जेह्ड़ा चौलें दी जेह्ड़ी खिचड़ी ऐ ओह् सारे चखदे ऐ ते ओह्दे बाद लोह्ड़ी आह्ले दिन साढ़े इद्धरे दे बच्चे ऐ ञ्यानें ऐं निक्के निक्के एह् लोह्ड़ी मंगन जंदे नै घर घर ते फिर उद्धरा चौल जां पैसे लेइयै उनें फ्ही कट्ठे करियै राती फिर ओह्दे बाद कट्ठी करियै ओह् लोह्ड़ी फिर अगले दिन धाम करदे नै रली मिलियै फिर कन्नै लोह्ड़ी बनांदे नै गीत गांदे फिर अस रातीं अर्घ दिन्ने हार हनाइयै मुंगफली पतासे रेयौड़ियां चिरबड़े खज़ूर फिर ओह्दे बाद सौंगी इंदा सारें दा हार बनान्ने होन्ने ऐं फिर अस हार बनाइयै अर्घ दिन्ने होन्ने ते लोह्ड़ी जेह्ड़ी देवी ऐ उनेंगी पूजने होन्ने आं अग्ग जगाइयै फिर उंदा त्रचौली बनानी त्रचौली बिच्च अस चौल पान्ने होन्ने फिर ओह् पान्ने होन्ने चौल बिच्च पतासे बिच्च मुगफली बिच्च रयौड़ियां सारे मिक्स करियै सारी मलाइयै कट्ठी करियै फिर एह्दे बिच्च फिर इस त्रचौली फिर अस लोह्ड़ी च अर्घ दिन्ने होन्ने आं फिर ओह्दे बाद मक्कर संकरांती अगले दिन मनांदे ऐ संकरांत जिसी आखदे मकर दी संकरांत फिर अस चौल दी खिचड़ी मनसने होने फिर ओह्दे बाद साढ़ा ध्यार आंदा ऐ होर बी बड़े सारे ध्यार बनाए जंदे ऐ होली अल होली बी बड़े चाऽ कन्नै मनान्ने होन्ने ऐं इक दुए गी रंग लान्ने होन्ने ऐं साफ सुथरी होली बनान्ने होन्ने ते ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़े रबाज ऐ जियां इक जिसलै कोई ब्याह् होंदा ऐ ते ओह्दे ब्याह् दे चार पंज छे दिन पैह्लै गीत गान लगी पौंदे सगन पजांदे फिर ओह्दे बाद सगन पीहै फिर फिर जेह्ड़ी मुड़े दी मां ऐ फिर ओह् चुल्ही चौकियां बनांदी ऐ फिर उसी ओह्दा चुल्ही चौकियां च किश किश बनांदे ऐं ते ओह् भगवान अग्गैं चढ़ांदे फिर नौ ग्रैह् पूजदे धाम करदे फिर सांत करदे हल्दी लांदे मुड़े गी सांत करदे बुटना जिसी बुटना आखदे बुटना लाईयै मुड़े गी नोहालदे ऐं फिर ओह्दै बाद बरात जंदी सेह्रा ब'नदे बरात जंदी ते नचदे ऐ सारी ढोली पर ढोल पर नचदे सगन करदे फिर ओह्दे बाद बरात कुड़ी लेआंदे जिसलै लाड़ी घर आंदी पानी बारदे ते उप्पर फिर अपनी मां गी पानी पलांदे ताई गी पानी पलांदा मुड़ा पानी बारियै जिसलै मां बारदी फिर लाड़ी आंदर आंदी फिर सोआना दिंदे रकादे फिरदे अपने जेह्ड़े देवते ऐ उंदे सारे दे फिर ओह्दे बाद साढ़े जेह्ड़े मेले बड़े सारे लगदे साढ़े कठुआ च जियां लोआंखैं म्ली लगदा ऐ उत्थैं सोआंखैं बाबा ऐ ते उद्धर सोआंखै बाबे दे मन्दर पानी बिच्च मन्दर ऐ उध्दर सारे लोग जंदे नै एह् सोआंखै विजयपुर दे अग्गैं ऐ विजयपुर दे अग्गैं ऐं ते सोआंखै सोआंखे दे लोग बी उध्दर जंदे नै उद्धर सारे हर इक मुराद पूरी होंदी उत्थैं लोग न्हांदे बी ऐ अपने बच्चें गी बी नोहालदे मेला लगदा मेले बिच्च अस घूमे हे अस गे हे जदूं असैं बड़ा समान लेआ उध्दरा है बी समान बड़ा सस्ता होंदा मेले बिच्च और जिसलै साढ़े इद्धर बाह्रा दे लोग आंदे ऐ ते अंग्रेज़ जियां एह् अमैरिका दा ओह् सारे साढ़ी भाशा गी बड़ी अच्छी तरां कन्नै समझने दी कोशिश करदे न ओह् साढ़ी भाशा गी सिक्खने दी बी कोशिश करने न अस उनेंगी अपने कलचर समझान्ने होन्ने कि अस इयां करने होन्ने कि जियां ब्याह् शादी कोई ध्यार ते एह् सब चीजां अस बनान्ने होन्ने जेह्ड़ियां उनें गी सनान्ने होन्ने साढ़े जेह्ड़े करसान ऐ जेह्ड़े करसान खेत्ती करदे उनेंगी खेत्ती दे बारे च समझांदे कि अस इयां इसां करदे होंदे ते जेह्ड़ी उंदियां जनानियां आंदियां फॉर्न दियां बाह्रा दियां ते उनेंगी साढ़े जेह्ड़े कपड़े ऐ उनें गी पाने दा बड़ा चाऽ ऐ साढ़े इध्दर सलवार कुर्ता पांदे ऐ सलवार कुर्ता बी